अॼु माण्हुनि रोज़मरह जी ज़िन्दगी में टेक्नोलॉजी जाम कमु अची रही आहे रधिणे में पंहिंजे आसे पासे जेका बि फैन आहिनि हू टेक्नोलॉजी ई हुन में यूज़ थिए थी गर्मी थिए थी बटन चा बटन दॿायो फैन चालू थियो पंखो चालू थियो त हू टेक्नोलॉजी ई आहे फ्रिज फ्रिज में जेकी बियूं शयूं आहिनि उहो ख रखी करे हू ख़राब न थींदियूं आहिनि कुझु टाइम टाइम जी जेकी शेल लाइफ हूंदी आहे हू वधी सघे थी गैस थी वियो मिक्सर थी वियो ब्लैंडर थी वियो हीउ सभु टेक्नोलॉजी ई जो यूज़ थी रहियो आहे हुन सां कमु जाम आसान थी वियो आहे अॼु कुझु बि पाण खे मिक्स करिणो आहे जूस कढिणो हूंदो आहे त हुन लाइ जूसर जो उपयोग कुझु मिक्स करिणो त मिक्सी जो उपयोग कुझु बि शइ ब्लैंड करिणी हुजे त ब्लैंडर जो उपयोग हिन सभु शयुनि टेक्नोलॉजी सां जेकी रोज़मरह जी ज़िन्दगी में हू जाम कमु अची रहियो आहे ऐं आसान थी वियो आहे सभिनि खां सुठी ॻाल्हि इहा आहे की टाइम घटि यूज़ थींदो आहे ऐं पाण शयूं जल्दी वाधारे स्पीड सां करे स करे रहिया आहियूं वॉच घड़ियाल दीवार दीवार ते टंगियल घड़ियाल हीउ सभु टेक्नोलॉजी सां ई उपयोग सां असांखे मिली रहियो आहे एसी थी वियो एसी थी वियो टीवी थी वई टेलीविज़न एंटरटेन लाइ मनोरंजन लाइ माण्हू विन जेको बि माण्हू आहे हू विंद्रो ई रहियो आहे टेक्नोलॉजी पंहिंजे रोज़मरह जी ज़िन्दगीअ में जाम कमु अची रहियो आहे कमु आसान करे वठो आहे हुननि टेक्नोलॉजी लाइट फैन एसी कूलर फ्रिज टीवी ब्लैंडर हीटर हीअ सभु टेक्नोलॉजी रोज़मरह जी ज़िन्दगीअ में यूज़ थी रहियूं आहिनि कमु आसान करे रहियूं आहिनि